जॾहिं असां वटि समय थोरो घटि हूंदो आहे त असां जल्दी जल्दी में चहरो फुलको बि पचाए सघंदा आहियूं चहरे फुलके में असां मोइण मिलाए लूण मिर्च विझी उहो पचाईंदा आहियूं जेको बि ॿारनि खे चांहि सां ॾाढो सुठो लगंदो आहे चांहि चहरो फुलको या वरी जंहिं कॾहिं अगरि अञा बि तकिड़ हूंदी आहे त असां मैगी बि ठाहींदा आहियूं ऐं मैगी न हुजे त असां सिंधी खाधो खिचड़ी या सामान बि घटि आहे छढ़ो असांखे घर में हिक ॿ सामान ई आहे त असां खिचड़ी ठाहींदा आहियूं खच खिचड़ी बि तरह तरह जी ठहंदी आहे पर सादी खिचड़ी जेकी ॾाढी जल्दी ठही वेंदी आहे त असां उहा ठाहींदा आहियूं ऐं कॾहिं असां जीअं चहरो फुलको कारी मिर्च जी कोकी थींदी आहे कारी मिर्च जी कोकी बि ॾाढी स्वादिष्ट हूंदी आहे ॾाढे घटि समय में ऐं थोरो घटि सामान बि हुजे जेको असांखे रोज़ जी जरूरतियूं हूंदियूं आहिनि हुनमें ई असांखे लगंदो आहे त असां उन्हीअ सां चहरी कारी मिर्च जी कोकी ठाहे छॾींदा आहियूं ऐं उहा बि खाइण में ॾाढी स्वादिष्ट हूंदी आहे ऐं अगरि अञा थोरो असांखे लगंदो आहे की टाइम अञा बचे थो त असां दालि चांवर या थोरी चहरी खिचड़ी या वरी कढ़ी चांवर असां हीअ ठाहे था सघूं पर असांखे बसि थोरो सो समय जो ध्यानु रखिणो आहे त हीअं करे असां चहरो फुलको ॾाढी जल्दी कंदा आहियूं की उहे ठही वञे ऐं खाइण में त हे सभु सिंधीयुनि जा स्वादिष्ट खाना आहिनि जेके की सभु खाइण में ऐं ॾाढे समय सां ॾाढी जल्दी ठही वेंदा आहिनि